हॅलो आं वैश्णवी जाले गो आन्सर केलो पेपर सगले हय आनी आतां किदें चितलां किदें करपाचें चितलां तुवें हय गो कंप्युटर इंजिनियरींग बरें फिल्ड गो करपाक लागोन कॉलेजीस म्हणल्यार मुगो एक वेर्ना फाद आग्नेलान आसा मगो आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका खबर आसा तें फर्मागुडयेर आसा एक कॉलेज फोंण्या गो कळ्ळें न्हू हय हय हय हय हय तितून आसा हांयें आतां सिवील इंजिनियरींग करपाचें चिंतला गो आफ्टर टुवेल्थ हय पोवया गो सिटां आतां मेयटलीं खरी पूण मागीर आतां इंजिनियरींग केलेंत म्हूण जायना इंजिनियरींग करून जॉब खंय मेयटले तें चिंतचें पडटलें पयलें म्हणल्यार आमकां हय हय हय आतां म्हणू सगले जॉब बी स्क्रॅप गो हय म्हाका आनी आतां तेच चिंतून आतांच इपय टेंशन जावपाक लागलें इंजिनियरींग करतलें खरें इंजिनियरींग जावन कितें करतलें फुडें काय म्हणून जॉब खंय सोदपाक वयतलें हय आनी आमचे असल्या मिडल क्लास लोकांनी आनी किदें करपाचें गो आमचे कडेन गाय पंचवीस तीस लाख गाय जॉबाक लागून दिवपा खातीर ना आमी किदें करपाचें हय तेंच न्ही गो हांयें जाल्यार म्हाजो प्लॅन हय म्हाजो आसता जाल्यार गोंयान रावपाचो प्लॅन ना गो हांव इंजिनियरींग करून खंयी भायर वचपाक सोदता हय गोंयान काय इंजिनियरिंगान इंजिनियरींग करून म्हाका जॉब मेळटलें म्हणून मात्तूय अपेक्षा ना म्हाका हय गो कळ्ळें मुगो बरें पोवया तर गो आतां एडमिशन घेवपाक पोवया जेवया एडमिशन इंजिनियरिंगा हय हय हय बरें

आं बरें बरें